हम फूलके चित्र बनेने छी हमे फूलेके चित्र कहलियै कोन कोन कलर लागै छै ओसभ कलरकेँ हमे लए कऽ मङ्गाए कऽ हमे बनेने छियै हमे हमरा बहुत नीक लागै छै आओर किसीके चित्र हम देखि कऽ बनाए लेबै हमे ओकरा देख लेबै नहि तऽ हम बनाए लेबै बहुत नीक लागै छै हमरा कलर करयमे पेन्ट करैमे बहुत अच्छा लागै छै बहुत नीक लागै छै हम करै छियै अच्छासँ करै छियै हम मन लगा कऽ ध्यान लगा कऽ करै छियै हमरा बहुत फेवरेट हमर ई चीज छियै ई हम करै छियै हमे ई करैत हमरा अपना आपमे खुशी मिलै छै हमरा तऽ हम करै छियै हमे लोककेँ पसन्द होइ छै तऽ लोक आबै छै हमराके देखय खातिर लए पूछय लए आबै छै एकरा कतेक नीकसँ बनेलियै बहुत नीक लागलै देखयमे कतेक आदरसँ लोक इएह कहै छै इएह दुआरे बहुत नीक लागै छै हमरा दए दहक हमरा हम बनबै छियै ने बहुत नीक बनबै छियै हमे एक बार देख लेबै हम तऽ हम बनाए लेबै बहुत नीकसँ बनाए लेबै हमे लोकोकेँ नीक लागै छै हमर बनायल ऊपरसँ कोइ जे जे कलर लागै छै ने से कलर हम मङ्गबैत छियै ओ कलर हम एहिमे डालै छियै तऽ बनाबै छियै हमे कोन कोन फूलमे कोन कोन कलर लागै छै हमरा ओ मङ्गा लै छियै हमे तब हम बनबै छियै बड़ नीकसँ बनबै छियै हमे तब लोक देखै छै ने तऽ लोक कहलक कि बहुत नीक लागैए बहुत नीक लागैए देखयमे अच्छा लागैए केना बनेलियै बहुत नीक लागैए हमरो बताए दियौ हमरो बताए दियौ ने सेसभ लोक कहलक तऽ लोक सभ कहलक हम बनेलहुँ तऽ लोकसभ कहलक बताए दिअ तऽ बता देलहुँ किछु किछु लोककेँ बताए देलहुँ हमे पूरा नहि बताबै छियै किछु किछु बताए दै छियै हमे ओहो बनेलक कोशिश करलक लोक बनेलक अपन हमरा छै हमर मोनके शान्ति छियै हमरा पेन्टिंग अच्छा लागै छै आ मेहदी अच्छा लागै छै हमरा आओर हँ ब्यूटी पार्लरके जे सामान होइ छै से हमरा बहुत नीक लागै छै उएहसभ चीज करै छियै हमे